योग न केवल स्वयं के लिए है योग तो सभी के लिए है सभी को स्वस्थ रखना रहना अत्यंत आवश्यक है और स्वस्थ रहना भी चाहिए सभी को प्रयास करने चाहिए योग करने के योग के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते है योग के कुछ नियम होते हैं जैसे कि योग करने से पहले थोड़ा सा वोर्मअप करना मत थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम करना जरूरी होता है यदि हम बंद कमरे में योग कर रहे हैं तो जरूरी है कि एक घी का दीपक जला कर हम योग करें वैसे तो योग खुले वातावरण में करना चाहिए ताजी हवा में करना चाहिए स्वच्छ स्थान पर बैठ के करना चाहिए योग किसी निर्देशन के जो जिसको अच्छे से योग आता हो जिसके पास योग के डिग्री हो ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में करना चाहिए क्योंकि गलत योग करने से कई प्रकार की हानियाँ भी हमारे शरीर में हो जाती हैं जैसे कि अगर हम गलत कुछ कुछ भी गलत पोस्चर में उठते बैठते है गलत तरीके से हम श्वसन क्रिया करते है तो उसके कारण हमारी हो सकता हैं कि हमारी नाड़ियों में कोई परेशानियाँ आए इसीलिए किसी विशेष व्यक्ति जिन्होंने योग की शिक्षा ली हो उनके अनुसार ही योग करना चाहिए और योग कई प्रकार से किए कई प्रकार से किए जा सकते हैं कई विभिन्न विभिन्न बीमारियों के लिए अलग अलग योग बताए गए हैं उनको किसी भी निर्देशन के माध्यम से ही करना चाहिए और जैसे कि योग कई प्रकार के होते है धनुरासन है मकरासन है सुखासन है और पवन मुक्तासन है सूर्य नमस्कार है जैसे इसमें सबसे प्रभावी जो योग है वो सूर्य नमस्कार है सूर्य नमस्कार में कुल बारह क्रियाएँ हैं जोकि हमें ब्रह्ममुहूर्त काल मे अगर हम करें तो इसका हमे विशेष लाभ प्राप्त होता है और सूर्य नमस्कार मंत्र सहित किया जाए तो तो तो मतलब बात ही अलग है सूर्य नमस्कार की और इसके साथ कई कठिन योग भी होते है जो जिनको आसान लगा प्रैक्टिस करते करते बाद में अच्छे से वो आने लगते हैं लेकिन हमको जब योग की शुरुआत करें तो हम हल्के व्यायाम से हल्के में योग सीख करे कब शुरुआत में ही कठिन योग कोई भी आसान नहीं लगाने चाहिए